बिहारमे आयुष्मान कार्डके फायदा बहुत लोककेँ भऽ रहल छै एहिसँ बना ई कार्ड बनाबयसँ लोक इलाज बहुत सस्तामे करबैत छथि एहिके लाभ भी बहुत होइत छै प्लसमे कोनो टेक्नोलॉजी से जब उपचारके जाँचके बिषय बनैत छै एहिमे अहाँकेँ छूट मिलैत छै आओर अपन इलाज कराबयके लेल कार्ड जरूरी भी रहैत छै एहि कार्डसँ बहुत लोककेँ फायदा भी भऽ रहल छै ई जरूरी छै कि हम आयुष्मान कार्डके यदि लाभुक छी तऽ बना कऽ ओकरा यूजमे लाबी आओर एहिसँ लाभ उठाबी आओर बहुत सारा लोकके पास कार्ड तऽ रहैत छै पर ओकरा उपयोग नहि कऽ पबैत छै आओर व्यर्थमे अलगसँ दवाइ लऽ कऽ अहाँ यूज करैत छी पर ओकर पैसा भी बहुत लगैत छै एहिके लेल सरकारके जे मतलब ई सेवा छै ओकर लाभ उठबयके चाही हमसभ एहि कार्डसँ बहुत इलाज करबैत छी आओर एहिसँ लाभ भी उठाबैत छी हँ पर आओर जिनका पास ई लाभके लेल ऑप्शन छै ओकरा यूज करयके चाही ई जरूरी छै ताकि हमसभ सस्तामे इलाज करा कऽ स्वस्थ रही आओर ई जरूरी भी छै स्वस्थ रहना ही सभसँ जरूरी छै आओर एहिसभके लाभ लेबयके चाही ई अहाँके टेक्नोलोजी द्वारा जेभी जाँच होइत छै ओसभ ओसभ जरूरी छै आओर आयुष्मान कार्डके ई बहुत सभ फायदा छै कि अहाँके बहुत से मतलब लाभ मिलैत छै एहि कार्डके द्वारा आयुष्मान कार्ड जरूरी भऽ गेल छै बनबाबक लेकिन अहाँ के पास ऑप्शन हइ तऽ जरूर एहिके